ए फूल अइ अहाँकेँ पास अइ कोन फूल सब अइ तऽ अहाँ नेबोके गाछ छै आमके गाछ छै फूल बेचबै हमरा लेबऽके अइ गे गेंदा फूल लेब अड़हुल फूल लेब आ कै पाइए देबै ठीक छै हम अबैत छी लेबऽ हम सए रूपैआ केना लिअ सए रूपए नहि लेब पचास रुपए जोड़ा दिअ हम हम नगदे लेब नहि हम पचास रूपए जोड़ा देब अहाँ नगद लिअ नगद हम देब तहन ठीक छै तऽ हम लेब अहाँ हमरा दिअ अबैत छी ठीक छै तऽ हमरा अहाँ अबैत छी हम लेबऽ हमरा देब ठीक छै तऽ ठीक छै सए रुपए तऽ खाद बीज केना लागतै पानि केना पटतै से बाजू कहू अच्छा आउ फूलके लिअ गाछ रोपू आ पानि दियौ ओहिमे खाद दियौ ओहिमे आउ कोन माटि पर जादा फूल फूलैत छै एतऽ आउ लऽ जाउ रोपू आ फूलाउ अहाँके घर कतऽ अइ घर पर हम भेजा सकैत छी हम बजे बहुत दूर अइ तऽ हम पैसा भेजा देतहुँ अहाँ लऽ जयतहुँ आबि जाउ आबि जाउ तहन अपने लऽ जाउ ठीक छै हम बादमे आबि रहल छी ठीक छै तऽ बादमे अबैत छी